मिगी अगर ज्यादा दिक्खा जाए ते मेरा ऐ कि मिगी प्हाड़ बड़े चंगे लगदे न ते जियां हून अस इत्थें रौह्न्ने आं सिड़के दे कंडै रौह्न्ने आं ते में अपने ग्रांऽ जाना होऐ जेल्लै बी मिगी ओह् चीज़ बड़ी पसंद औंदी ऐ कि प्हाड़ उप्परा चारो तरफ हरियाली ऐ कुदै पानी बगा दा ऐ ते कोई शोर शराबा नेईं उत्थें इन्नी शांति होंदी न इन्नी शांति थ्होंदी मनै गी ओह् जी मिगी प्हाड़ें बिच्च बड़ी अच्छी लगदी ऐ हून साढ़े ते घर बी हैन प्हाड़ बिच्च जियां साढ़े बजुर्ग बी इत्थें रौंह्दे हे मेरे दादी दादे उत्थें गै रौंह्दे हून हून ते दादी दादा नेईं ऐ पर पैह्ले मेरी दादी मेरी होर फैमली सारी उत्थें रौंह्दी ही बस्स पढ़ाई आस्तै अस उत्थें केह् हा कि प्हाड़ें बिच्च जेह्ड़े स्कूल बगैरा ओह् बड़ी दूर होंदे न ते उस कारण केह् होएआ कि मेरे मम्मी पापा ने सोचेआ कि हून अस इत्थै बच्चे पढ़ाने ने इत्थें स्कूल बड़ा दूर पौंदा ऐ इसलेई असें सिड़कै कंडै थोह्ड़े आना पेआ ते बाकी प्हाड़ ते मिगी बड़े ज्यादा पसंद न ते साढ़े इलाके ते कदें कदें बर्फ बी पौंदी ऐ ओह् कदें कदें कुदै इ'यां होंदा ऐ पर बड़ा चंगा लगदा ऐ प्हाड़ें बिच्च बाकी बाकी जेल्लू मां उद्धर प्हाड़ बिच्च बड़े घने घने जंगल बी होंदे ऐ कोई अच्छी अच्छी जगह् बी होंदी घूमने आह्ली बाकी प्हाड़ बिच्च बड़ी ज्यादा शांति होंदी ऐ होर मिगी ते प्हाड़ बड़े ज्यादा पसंद न